कैब ड्राइवर मेरा जो लोकेशन है वो अभी चेंज हो गया है मैं चंद्रशेखर वार्ड का मैंने इसमें एड्रेस दिया था लेकिन मुझे कुछ इंपोर्टेंट वर्क आ गया है जो कि उसके लिए मैंने चंद्रशेखर वार्ड से कोठी बाजार आ गया हूँ और ये जो एड्रेस है कोठी बाजार का दिया हूँ आप जो है कोठी बाजार आ जाइएगा मुझे पिकअप करने के लिए मुझे जो बालाजीपुरम जाना है उसके लिए आप कोठी बाजार आ सकते हैं क्या मैं जो एड्रेस है उसे चेंज करने के लिए क्षमा चाहता हूँ अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था ऑफिस में इसलिए मुझे कोठी बाजार आना पड़ा क्या आप कोठी बाजार आ सकते हो क्या अगर कोठी बाजार आ सकते हो तो मैं यहाँ कोठी बाजार ऑफिस में हूँ आपको एड्रेस मैं बता देता हूँ कोठी बाजार का जो कि मेरा ऑफिस का एड्रेस है ये कोठी बाजार में आप आकर मुझे पिकअप कर लेना और बालाजीपुरम छोड़ देना मुझे बालाजीपुरम जाना है आप चंद्रशेखर वार्ड में नहीं जाइएगा मेरा जो स्थान है वो चेंज हो गया है मुझे अर्जेंट बहुत इंर्पोटेंट वर्क था ऑफिस में इसलिए मुझे कोठी बाजार आना पड़ा अगर इस कारणवश आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या कोई हो तो मुझे क्षमा करें मेरा स्थान चेंज करने के लिए मुझे इंर्पोटेंट वर्क का ध्यान रखना था इसलिए मैंने अपना स्थान चेंज कर दिया आप से अनुरोध है कि आप चंद्रशेखर वार्ड ना आते हुए कोठी बाजार आए और यहाँ से मुझे बालाजीपुरम जाने के लिए अपने कैब की सुविधा दें कैब ड्राइवर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और मुझे बालाजीपुरम छोड़ दें